بہار ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا سب سے اہم اور بہت پیارا صوبہ ہے یہاں کی تہذیب اور یہاں کی ثقافت ہندوستان کی دوسری تہذیب اور ثقافت سے تھوڑی الگ ہے یہاں بہت سارے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور ہر ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والے کی عزت اور احترام کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کی کبھی توہین نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ بہار میں فساد بہت کم ہوتے ہیں اور یہاں کی ثقافت بہت لاجواب ہے اور اب بات کرتے ہیں بہار میں لوگ اپنے تہذیب اور ثقافت کو کیسے مناتے ہیں اور اس کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں تو ہمارے بہار میں لوگ اپنے تہذیبی ورثہ کا جشن مختلف طریقوں سے مناتے ہیں جو یہاں کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتا ہے جیسے بہار میں مختلف تہواروں کے موقع پر بڑے میلے منعقد ہوتے ہیں جیسے کہ سونپور کا مشہور میلہ جو بہت قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے اور جیسے ہمارے پٹنہ کا مشہور میلہ اسی طرح ہمارے سیمانچل کا مشہور میلہ جو بہت ہی زیادہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے بہار میں لوگ اپنے فن کو مختلف موقعوں اور مختلف میلوں میں پیش کرتے ہیں جیسے دستکاری کا فن جس میں رنگ برنگے کپڑے کی کڑھائی کا کام پیش کیا جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مختلف مشہور چیزیں پیش کی جاتی ہیں اسی طرح رقص اور موسیقی ہو گئی اور اسی طرح مختلف تہواروں پر کھانے پکانے کے الگ الگ طریقے اور پکوان جو ہمارے بہار میں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں یہ تمام چیزیں مل کر بہار کی ثقافتی زندگی کا شادابی کو اجاگر کرتے ہیں اور بہار کے اندر بہت سارے میلے ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب کے لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہے اور اسی طریقے سے بہار کے لوگوں کے اندر بہت سارے ایسے ہنر ہیں جوکہ دوسرے لوگوں کے اندر وہ ہنر نہیں ہیں ہمارے بہار کے لوگوں کے اندر ہنر سیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے اور وہ سیکھتے بھی ہیں اور سیکھنے کے بعد ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جا کر اپنا ہنر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اس ہنر کا مظاہرہ کرنے کے بعد اپنے بہار کا اور خاص طور سے سیمانچل کا نام روشن کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کا بہت ہی اہم کردار ہے اور لوگوں کو اپنے ورثے کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں